अपने घर में मरीज़ रहते हैं तो अपन पतली खिचड़ी पतला दलिया दलिए का पैकिट लाते हैं उसको पकाकर पतला वह करके उसका दलिया बनाकर पिलाते हैं मरीज़ पेशेंट को और साबुदाना वग़ैरह ऐसा पतला करके उसको पानी पिलाते हैं दाल का पानी पिलाते मरीज़ को हल्का भोजन हल्का खाना खिलाते हैं और अच्छे से पका पानी वग़ैरह पिलाते हैं ताकि मरीज़ पेसेन्ट अच्छे से आराम करे अच्छे से खाए पिए उसको वज़नदार भोजन नइ देते वनदार खाना नहीं देते